मेरे ज़िंदगी का सब से कठिन समय मेरी ज़िंदगी का सब से कठिन समय तब था जब मेरा ट्वेल्थ क्लियर हुआ था और जब मुझे मतलब मेरा इंट्रेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा था मुझे कंप्यूटर सी कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज लेना या जो भी चीज़ थी मुझे बहुत पसंद थी तो मेरे मैंने पापा से कहा था कि मुझे करना है कंप्यूटर इंजीनियर बनना है सॉफ्टवेयर में मेरे को एडमिशन चाहिए तो

तो उसके एक दो दिन पहले मेरी जो दादी थी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि हम लोग नहीं जा पाए डिले हुआ डिले हुआ कोई बात नहीं फिर उन्हें पहले हमारे सिटी एरिया में हॉस्पिटल्स में दिखाया बट एक हॉस्पिटल दो हॉस्पिटल तीन हॉस्पिटल सब में दिखाया पर सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता वो नहीं बच सकती हैं आप उन्हें घर ले जाइए और जब उन्हें घर ले कर आए तो पापा कहते हैं कि दादी का तो कुछ पता नहीं है तुम तुम चलो तुम्हारा एडमिशन तो करा देते हैं फिर सडेनली ये डिसाइड होता है कि मेरे मामा जी का कॉल आता है कहते आप उन्हें यहाँ पर ले आओ हम उनका यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं और सब सही हो जाएगा तो पापा ने उनकी बात मानी और फिर जब उनको महाराष्ट्र ले गए वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ और समथिंग उन्हें ढाई तीन लाख रुपये लग गए थे इलाज में तो फिर जब मेरे एडमिशन की जब लास्ट डेट बची थी तो पापा कहते हैं कि अब बस अब शायद एडमिशन नहीं ले पाएँगे अपन क्योंकि दादी के इलाज में इतने पैसे लग चुके हैं कि अभी थोड़ा बजट आगे पीछे हो चुका है अपना और अभी बहुत अप्स एंड डाउंस देखने पड़ेंगे तो तुम्हें अभी यह सब सो छोड़ना होगा अभी तुम एक काम करो बी एस सी कर लो मैथमेटिक्स से उसके बाद हम कुछ आई टी में स्कोप देखेंगे तुम्हारे लिए तो मैंने वो सोच के तब मेरा जो भी था सपना या जो भी मेरा एक था टारगेट वो मुझे छोड़ना पड़ा फिर उसके बाद जैसे ही मेरा मैं बी एस सी मैथमेटिक मतलब ग्रेजुएशन क्लियर हुआ उसके बाद भी मुझे मास्टर्स छोड़ना पड़ा क्योंकि तब भी मेरे चाचा जी जो थे वो गिर गए थे उनका ऑपरेशन हुआ था और मेरा भाई जो मेरे से छोटा है वो भी ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहा था वो भी बाहर रहता है तो मतलब फैमिली कंडीशन देख के या फाइनेंशियल कंडीशन देख कर तो मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी तो ये मेरी लाइफ़ का सब से बड़ा डिसीजन था और बड़ा निर्णय था और मैंने इस बात की चर्चा अपनी मम्मी से किए थे मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा परिवार परिवार के लिए ये सब छोड़ना ठीक है कोई बात नहीं आगे कर लेंगे आगे देखा जाएगा आज नहीं तो कल तुम अपने सपने पूरे कर ही लोगे बस तुम अपने आप ने आप पर भरोसा रखो कि तुम आज नहीं तो कल किसी भी तरह से अपने सपने पूरे करोगे बस अभी अगर छूट रहा है तो उससे उदास मत हो बस आप आगे के लिए रेडी रहो